हम दौड़ के दौरान जो आने वाले न नकारात्मक आत्म चर्चा के सवाल होते हैं उनको इग्नोर करते हैं जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब रुक जाओ थकान आ रही है या रहने दो इतनी दूर है ये है वो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारे विचार आते हैं नेगेटिव विचार आते हैं कि रुक जाओ नहीं तो गिर जाओगे बहुत हो जाओगे ऐसे विचार आते हैं लेकिन ये विचार तब आते हैं जब दौड़ की बढ़िया प्रैक्टिस नहीं होती है जब दौड़ की अच्छी प्रैक्टिस होती है तो इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं तो इन विचारों को रोकने के लिए रोज नियमित रूप से रनिंग करना चाहिए दौड़ करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए और ग्राउन्ड पर जाना चाहिए और दौड़ने से पहले व दौड़ने के बाद व दौड़ने के दौरान जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए एक अच्छा धावक हमेशा इन सभी नियमों का पालन करता है और दौड़ते समय जो हमारा दिमाग होता है उसको केवल अपने लक्ष्य पर केन्द्रित करना चाहिए अगर लक्ष्य पर हम दिमाग को अपने केन्द्रित नहीं करते हैं तो दौड़ते समय बहुत प्रकार के विचार आते हैं इसीलिए दिमाग को हमेसा लक्ष्य पर केन्द्रित करना चाहिए और एक नियत गति से दौड़ना चाहिए नियत गति से दौड़ने पर थकान कम आती है और ये सारे नकारात्मक विचार थकान होने पर ज़्यादा आते हैं इसीलिए नियत गति से दौड़ने पर एक नियत समय में दौड़ने के लिए बहुत जरूरी है दौड़ने के दौरान जो विचार आते हैं उन विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और उन विचारों के लिए हमें उन विचारों के लिए हमें एक इस्पीड और दौड़ अपना हमेशा लक्ष्य दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ हम बस पहुँचने वाले हैं आ गए आ गए आ गए इसी प्रकार का हमेशा दिमाग में एक लक्ष्य रखना चाहिए जिससे नकारात्मक विचार नहीं आते हैं जैसे मान लो नकारात्मक विचार आ रहा है रुक जाए तो इस रुक जाने वाला जो नकारात्मक विचार है इस नकारात्मक विचार को काटने के लिए हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि बस पहुँचने वाले हैं बस पहुँचने वाले हैं उसके बाद मौज ही मौज है मौज ही मौज हैं बस पहुँचने वाले हैं और अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे इस प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचने के लिए हमें यही सब उपाय अपनाने चाहिए